मां सूरत में रहंदी आहियां सूरत जे शहर में ॾाढा नमूननि जा पखी ॾिसण लाइ मिलंदा आहिनि जीअं कांग थियो झिरकी थी कबूतर थियो मैना थी तोता कॾहिं कॾहिं त बाग़ीचे में मोर बि ॾिसण लाइ मिलंदो आहे मोर मुखे ॾाढो वणंदो आहे जीअं मोर पंहिंजा पंख फैलाए करे नचंदो आ्हे त ॾिसण में ॾाढो सुहिणो लॻंदो आहे तॾहिं मोर जो कलर साहो हूंदो आ त ॾाढो सुठो लॻंदो आहे सूरत जी नदीअ में जिते वेंदा आहियूं त उते बतख बि ॾिसण लाइ मिलंदी आहे असांखे उहा ॾिसण में ॾाढी सुंदर लॻंदो आहे